नमस्ते सर सर हमें एक अच्छा वकील चाहिए हमारे यहाँ कुछ प्रॉबलम हो गया है जी जी हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ थोड़ा ये जमीन का थोड़ा लफड़ा है ठीक है जी जी जी जी वकील का खर्च सर कितना आएगा जी जी जी जी जी तो हूँ

जी तो मतलब ये केस आगे बढ़ जाएगा न सर जैसे हम कुछ फाइनल हो जाएगा न जी जी जैसे सर टाइम लगे लेकिन मुझे एक अच्छा वकील चाहिए जी केस को हैंडल कर लें हाँ जी अच्छा जी सर आप देखेंगे ठीक है सर लेकिन ये उम्मीद रहे की हम हाँ जीत जाएँ और मेरा वो खेत मुझे फंसा हुआ वो मिल जाए मुझे जी जी तो ये देखिए हम आज सब निकलवा लेंगे निकलवा के हम भेज देंगे आपके पास ठीक है या मुझे आना पड़ जाएगा यहाँ पर जी ठीक जी जी जी सर तो जैसे की हम आएंगे तो फिर उसके बाद एक ही बार में फाइनल नहीं न हो जाएगा जी तो ये मतलब केस कब तक चलेगा साल भर दो साल की मतलब एक साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा सब जी नहीं सर ठीक है सर उम्मीद है की मतलब केस जीत जाएं और अभी मेरा खेत हमको मिल जाए ठीक ठीक है सर ठीक है सर धन्यवाद सर नमस्ते सर